मां तव्हां खे पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर करिणो वारो आहे जेको रिलेटिड आहे सिगरी जे बारे में जेके टिनि भरण वारो आहे ऐं प्रेस्टीज कंपनी जो आहे जेको लास्ट टोप में ईंदो आहे जॾहिं मुंहिंजी दिल्ली के मां हिकु सुठी गैस वठां ऐं पंहिंजा जेके पैसा आहिनि सुठी जॻहि ते विझां जंहिंमें मूंखे मुंहिंजो फ़ाइदो बि हुजे इहो ई सोचे करे मां कंपनी प्रेस्टीज में वयुमि हुनमें मां ग्लास टॉप थ्री बर्नर वारी सिगरी वरिती पर जीअं वठण खां पोइ घर में यूज़ थियणु लॻी हुननि पंहिंजा रंग महिने में ॾेखारणु चालू कयां जीअं त हुनजा बटण स्लीप थियणु लॻा पाया ॻरणु लॻा नट बोल्ट सरणु लॻा गैस खे मडेनि बरणु लॻी हिन करे हर घड़ी मूंखे हिननि जे रिपेर करण वारे भाई खे घुराइणो थो पए ऐं हुनमें मुंहिंजो एक्स्ट्रा ख़र्चु पोइ लॻे ईअं कंदे कंदे मां जाम ऐं मां परेशान थी वियुमि ऐं इन करे मां तव्हां खे इहो सजेशन कंदुमि कि तव्हां ग्लास टॉप वारी न वठी स्टील जी कहिड़ी बि हैवी क्वालिटी तव्हां सिगरी वठंदा पर मां हिन खां पोइ बि बि हिकु रिक्वेस्ट कंदुमि कीअं तव्हां कोई बि ब्रांडेड कंपनी में न वञी इंडियन ब्रांड जे कोई बि कंपनीअ में वञी तव्हां स्टील जी सिगरी वठो छाकाणि त जेके बि इम्पोर्टेड ऐं ब्रेंडेड कंपनी अचनि थियूं उहो बराबरि नथियूं अचनि ऐं उहो सिर्फ़ लुटण फ़ुरण जा कमु था कनि इन करे तव्हां खे मां पंहिंजो एक्सपीरियंस ॿुधायां त मां जीअं तव्हां जो फ़ाइदो थिए ऐं तव्हां बि कोई शइ जेकी वठो सुठी जॻहि तव्हां वठो इंडियन ब्रांड वठो जंहिंमें तव्हां जा पैसनि जो वर्थ हुजे छाकाणि त हर कंहिंजी महिनत जी कमाईअ जेकी फालतू माण्हूं जे ॿेइमाननि माण्हूं वटि तव्हां जी माण्हूं ऐं पैसा न हूंदनि प्लीस मुंहिंजी इहे सजेशन तव्हां ॿुधिजो